गुजरात में त घणेई त्योहार गॾु सभई मल्हाईंदा आहिनि उन में हिकु तिरमूरी इहो त्योहार बि जामु प्यार सां उमंग उत्साह सां सभई मिली मल्हाईंदा आहिनि असांजे कच्छ साइड बि सुठे नमूने आहे हिकु गार्डन ठहियलु उते बि ॾोरियूं खणी करे माण्हू वॾे घणेई पतंग चॻाईंदा आहिनि उन्हनि जी कोम्पटीशन बि रखंदा आहिनि घणो ई सभई उत्साह थियनि ईअं एंजॉयमेंट कंदा आहिनि हुते